हम शक्ति नगर से बोल रहे हैं आप टेक्सटाइल कंपनी के यहाँ से बोल रहे हैं तो मैं यह पूछ रही थी कि आप के यहाँ क्या क्या अवेलेबल हैं टेक्सटाइल में से मेरे को सेल में लेना था मतलब मेरे को होलसेल में से लेना था तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है

अच्छा तो मेरे को प्योर कॉटन में जीन्स चाहिए थे शर्ट चाहिए थे टी शर्ट चाहिए थे और कुछ कुर्ती चाहिए थे कुर्तीज़ देखिए मुझे मुझे अच्छा मुझे शर्ट जो भी है वो पूरे ब्रैंडेड चाहिए है और टी शर्ट मतलब मुझे सारे जीतने भी मैं आर्डर्स दूँगी वो मुझे ब्रैंडेड चाहिए फुल ब्रैंड के साथ और दूसरी बात कि मुझे होलसेल में ऑर्डर देना था तो वो हो जाएगा क्या डिलीवरी पॉसिबल है जी तो मैं यह ओके क्योंकि मुझे जहाँ पर भी देना है जिसको बेचना है वहाँ पर मतलब वी आई पी पर्सन्स हैं ना तो उन लोगों को ब्रैंडेड देना है

और आप के अगर और आपके जो भी प्रोडक्ट है उसका अगर कोई डिफेक्टिव हो गया अगर खराब निकल गया फटा कटा निकल गया तो उसको क्या करेंगे फिर ठीक है आप पर मतलब ज़्यादातर चान्सिस कि अच्छे ब्रैंड ही मिलेंगे ना जी तो मेरा ऑर्डर आप लिख लीजिए मेरा डेढ़ सौ पीस शर्ट हैं और डेढ़ सौ पीस पैन्ट हैं ठीक देखिए जो शर्ट्स रहेंगे वो पूरे व्हाइट में रहेंगे और जो पैंट्स रहेंगे वो पूरे ब्लैक में रहेंगे जी जी जी जी और मुझे कुर्ती चाहिए फिफ्टी पीस फिफ्टी पीस रेड होगा फिफ्टी पीस येलो होगा और फिफ्टी पीस ब्लैक होंगे प्योर कॉटन में शिप देखिए सिम्पल चाहिए जो शर्ट हैं वो सारे सिम्पल चाहिए लेकिन जो कुर्ती है उसमें वो पैटर्न चाहिए आपके पास जो भी अच्छा पैटर्न है वो पैटर्न डाल दीजिए और सारे कुर्तीज़ पर सेम पैटर्न होना चाहिए बस कलर डिफरेंट होना चाहिए और और कुर्ती के साथ मुझे पैंट्स चाहिए थे हाँ लेविस पैंट्स नहीं नहीं नहीं वो सारे वो सारे व्हाइट में रहेंगे डेढ़ सौ पैंट्स चाहिए वो सारे व्हाइट में रहेंगे

नहीं रेट बता दीजिए शर्ट पेंट और कुर्टिज़ के क्या रेट हैं पर शर्ट अच्छा और कुर्ती का टोटल आप बिलिंग में कर दीजिएगा

ठीक ठीक ठीक हाँ वो बिलिंग में कर दीजिएगा हमें प्रॉपर बिलिंग भी चाहिए ठीक है ओके यह डिलीवरी कब तक हो जाएगी अच्छा मतलब दो से तीन दिन में पॉसिबल है यह ओके ठीक हैऔर इसके पैकेजिंग सारे सही रहेंगे ना मतलब की आने में कोई दिक्कत नहीं है ओके मैम कर दीजिएगा हमारा ऑर्डर कन्फ़र्म कर दीजिएगा